जी हाँ मैं शिबू कुमार आज से दस दिनों के भीतर मैंने हाल ही में एक कूलर लिया था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिसमें बहुत ही अच्छी हवा आती है कम लाइट में भी वह आसानी से पानी उठा लेता है एवं तेज़ एवं ठंडी हवा हमें प्रदान करता है वह कूलर बहुत ही अच्छा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं है वह एकदम धीमी आवाज़ करता है एवं उस कूलर का बॉडी भी बहुत ही अच्छा दिखता है